मिकी जेह्ड़ा पौधे लाने बिच्च बड़ा गै जैदा शौक ऐ जेह्ड़े मेरे दादे पड़दादे रेह् दे ओह् बी ऐग्रीकल्चर बिज्ज रेह् दे उ'नें गी बी बड़ा शौक ऐ ते मेरे दादू ने गै मिगी सखाया कि मिगी सखाया कि कि'यां पौधे लांदे ते कि'यां उं'दी देख भाल करदे कदें बी अ'ऊं बाह्र जन्ना ते असें इक नौकर रक्खे दा घर ते ओह् जेह्ड़ा माली रक्खे दा असें ओह् पौधें दी देख भाल करदा में उसी सनाए दा के कि'यां एह्दी देख भाल करनी होंदी ते कि'यां नेईं जाल्लू अ'ऊं निक्का हा अ'ऊं कोई तीसरी चौथी कलास च पढ़दा हा ते मेरे दादा हे जेह्ड़े ओह् पौधे लांदे हे ते अ'ऊं दिक्खदा हा अ'ऊं पुछदा हा उ'नेंगी एह् पौधे कि'यां लांदे कि'यां होंदे बड्डे फ्ही इ'यां एह्दे उप्पर कि'यां फल कि'यां लगदे ते ओह् सनांदे हे मिगी कि जेह्ड़े पेड़ न जेह्ड़े बूह्टे न ओह् साढ़े वातावरण शुद्ध करदे साढ़ा वातावरण शुद्ध करदे थे सबेरे जेह्ड़े न एह् आक्सीजन छोड़दे ते रातीं कार्वन डाईओकसाइड छोड़दे फ्ही में साइंस पढ़ी फ्ही में दिक्खेआ कि एह् के के चक्कर होंदा कि'यां एह् जेह्ड़ा सिस्टम ऐ चला दा ते कि'यां प्लांटस न ओह् साढ़े वातावरण गी शुद्ध करदे जां कि'यां ओह् देख भाल करदे ते साढ़ा बी धर्म ऐ इक धर्म गै साढ़ा कि जेह्ड़े जिन्ने बी बूह्टे अस लाचै उ'नें ई कटचै घट्ट की कि हून इंडरस्टीलाइजेशन जेह्ड़ी ऐ इंडरस्टियां बना दियां नमियां नमियां ते जेह्ड़े बूह्टे न ओह् सारे कटोआ दे लांदा घट्ट न लांदे घट्ट न लोक ते बढदे जैदा न तां करियै साढ़ा गै धर्म ऐ अस यूथ न साढ़ा गै धर्म ऐ कि अस पेड़ लाचै बूह्टे लाचै ते बूह्टे बचाचै ते इ'यां अ'ऊं आखना चाह्न्नांं कि पैधें कन्नै मिगी बड़ा प्यार ऐ अ'ऊं कदें बी जन्नां बूह्टें दी देख भाल अ'ऊं पूरी करना होना ते में माली रक्खे दा उ'यै मेरे बूह्टें दी देख भाल करदा होंदा